असांजी सिंधी भाषा सिंधी ॿोली सभिनी भाषाउनि खां अलॻि आहे अंग्रेजी में अगरि छवीह अखर थींदा आहिनि त असांजी सिंधी भाषा में ॿावंजाह अखर थींदा आहिनि असां सिंधी भाउर पाण में सभु सिंधी में ॻाल्हाईंदा आहियूं पर अॼुकल्ह जी जेकी पीढ़ी आहे उन खे सिंधी ॿोली मिले कोन थी छोकी मास्तर कोन्हनि की असां चाहियूं था की असांजी अचणु वारी पीढ़ी बि सिंधी ॻाल्हाइ उन खे मास्तर मिलनि असां बाज़ारि मां कुझु स सोदो बि वठणु वेंदा आहियूं त सिंधी में ॻाल्हाईंदा आहियूं कुझु बि हुजे असांजे हिते आटो वारा रिक्शा वारा जेके बि आहिनि उहे बि सिंधी आहिनि असांखे ॾाढो आनंद ईंदो आहे पाण में असां गीत ॻाईंदा आहियूं हिकु ॿिए सां मिलंदा झूलंदा आहियूं सभु कुझु सिंधी में ॻाल्हाईंदा पर असांजी जेकी अचणु वारी पीढ़ी आहे उन के उहो वजूदु मिले कोन थो त असांजी सभिनी सां इहो निवेदन आहे की उहो असांखे अहिड़ो की मास्तर मिले की असांजी अचणु वारी पीढ़ीअ खे बि ॾाढो तरक बि